जी हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे धार्मिक एवं समाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग एवं हमारे सभी परिवार वाले एकत्रित होते हैं वैसे हमारे गाँव में नवरात्री के अंतिम दिन मातारानी के नौवे स्वरुप के साथ एक बहुत ही बड़ा हवन होता है जिसे हम लोग मातारानी को समर्पित करते हैं उस समय हमारे गाँव के पूरे लोग चाहे बच्चे हो महिलाएं हो एवं बुजुर्ग हो सभी एक जगह पर एकत्रित होते हैं एवं हम लोग मातारानी रानी का हवन करते हैं हमारे ब्राह्मण में एवं मेरे पिता जी हवन करते हैं और सभी लोग पूरे ग्रामीण के लोग मातारानी का आशीर्वाद प्रदान करने आते हैं सभी लोग मातारानी से यह प्रार्थना करते है कि उनके परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति सदैव ही बनी रहे इस कार्यक्रम में हमारे गाँव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं एवं ऐसे कई सारे कार्यक्रम हमारे गाँव में हमेशा ही होते रहते हैं जैसे होलिका दहन के दौरान सभी लोग एकत्रित होते हैं एवं दिवाली के रात में भी घरों में महालक्ष्मी कि पूजा कर करके हम लोग अपने यहाँ देवी मंदिर में सभी लोग ग्राम के लोग पूजा करने जाते हैं